हेल' सि आइ टि सेनट्रेल केन्टिन निफ्राय होनदों ना आंनो चिकेन चावमिन मोनसे नांगौमोन नैबे सि आइ टि गेस्ट हाउस लाबोलाय अननानै